हैलो थुआढ़ा केह् हाल चाल ऐ बस ठीक ठाक ओह् जेह्ड़ा में समान नी पोआया इसी बारी किट्ठा ओह् तेल जेह्ड़ा ऐक्सपाइरी निकलेआ भैं हां ओह् बाकी सारा समान ठीक ऐ ते तेल भैं मिगी लग्गै दा डेट होई गेदी एह्दी नेईं यरो नेईं इ'यां स्मैल जेहा आवा दा हां स्मैल जेही आवा दी ते मिगी लग्गै दा ओवरडेट होई दी ना दिक्खो हां असें इन्ना चिर होई गेआ समान लैंदे ऐसा कदें निं होएआ पैह्लें होई सकदा कोई पेटी बिच्च पाई गेदे होन हां होई बी सकदा किट्ठा समान बिच्च आई गेदा होऐ हां हां नेईं नेईं अग्गें दिक्खो हां इन्ना टैम होएआ असें समान पांदे बड़ा स्हेई समान ऐ ते हां ते आहो चलो जी बड़ी मेह्रबानी ऐ ते ओह् मिगी जेल्लै कल टाइम लगदा ना ते कल नेईं जां परसूं लग्गेआ जेल्लै बी टैम लगदा ते में आह्वियै चेंज़ कराना फ्ही ठीक ऐ नी हां चलो ठीक ऐ भी ठीक ऐ ओके जी ठीक ऐ